रोजी रोटीके लेल हम अभी ट्यूशन पढ़बै छी बच्चा सबके एक तऽ हमर सोच जे शिक्षक बनैके आब शिक्षक बनैके सोच तऽ यऽ आब ओकरा पूरा करै पड़तै आओर कखनो कखनो होइ छै बच्चाके समझाबैमे दिक्कत होइ छै किएक कि ओ टीचर कहियो पढ़बे नहि केलकै ककरो पढ़बे ने केलकै बच्चाके बूझेतै केना तैं हम छोट बच्चाके पढ़बै छी जे एहि खातिर ओ बच्चाके हम जेना जे प्रकारसँ नहि समझतै तऽ एक सए उदाहरण दअके ओकरा समझाबेकै कोशिश करै छियै जेकि टीचर होइ छै की टीचर दू प्रकारके होइ छै एकटा जे हुनका पास आबै छै लेकिन ओ आब बतबैके क्षमता नहि छै केना बतेबै बच्चा बूझै ओ नहि बता पाबै छै किछु आदमी टीचर एहन होइ छै जे कम बुझै छै लेकिन क्षमता छै जे बच्चाके बुझा सकै कोनो तरीकासँ तऽ ओ बेसी टी टोचर नीक होइ छै ओहि खातिर हम कोशिश करै छी जे बच्चाके छोट छोट बुझाबै छी अगर नहि बुझैए ओकरा विभिन्न प्रकारसँ बतबै छी जे ओ बातके कोना बुझै तऽ भविष्यमे कोनो हम अगर टीचरे बनि गेलियै तऽ हमरा तऽ बच्चाके पढ़बैमे दिक्कत नहि हेतै ओ बच्चा हमरासँ सीखता नीक सँ तै खातिर हम ट्यूशन पढ़बै छलहुँ